आसामनि सोलोंथाइ बिथिंआव फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो स्टारथिं एबा जागायजेननाय निफ्राय गोजौ थाखोसिम मोजां सोलोंथाइ मोनबोया मानि थाखाय मोजां सोलोंथाइ मोना होनोब्ला बेवहाय इनफ्रास्ट्राकसार आ थिक नङा बेवहाय फोरोंगिरिफोरा एक्सफार्ट नङा बेवहाय सियार टेबोल नांगौ बादि साजायनाय नङा एबा जिरायनोनो मोना हायावनो जिरायनानै सोलोंथाइ होनांगौ जायो फोरोंगिरियाफोराबो फारसेथिं थोजासे फोरोंगिरि गैया नांगौबायदियै मोनफ्रोमबो साबजेक्ट नि फोरोंगिरि गैया साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ नायजोबनो हानायबायदियै फोरोंगिरि गैया मानोना फरायसाफोरा गोबां जानो हागौ नाथाय फोरोंगिरिया खम फरायसा आरो फोरोंगिरिनि रुजुथाइया गोरोबनाय नङा गोबां समाव फोरोंगिरिफोरखौ गुबुन गुबुन हाबायाव लोब्बा लाखिनायनि जाहोनाव गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जायो जाय सेन्टिमेन्ट आ गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनायाव गोनां जायो बे सेन्टिमेन्ट आ दाइभार्ट मानि जायखारलाङो जायखार जायखारो जायनि जाहोनाव गथ'फोरनो सोलोंथाइ होनाया आद्रा जालाङो दानि बे मुगायाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ हैया होयाब्ला गथ'फोरा इयुनआव कमफिटिटिभ एबा बा बादायारि मुगायाव गेजेन जाहैनो गोनां जायो फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं ट्रेनिं होनायाबो गोबां खम माने गोबां बिथिङाव फोरोंगिरिफोराबो आं सानो गोसो होजोबबा एबा ट्रेनिं मोनैनि थाखाय रोंगौथि गैया बेनि थाखाय स्कुल नि दैदेनगिरि एबा गोरा गाहाइआ मा बा हेडमास्टार आ गोबां खस्थ' बुगिनांगौ जायो जाय सिमांखौ लानानै इस मानि गथ' फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ मानि हाबा मावनो थाखाय खावलायो एकटिभ जानो थाखाय खावलायो बेनिफ्राय गोबां मोगा मोगि जानो गोनां जायो गान गोथौ बा नैबे सुबाइजार हाइ स्कुल नि फरायसा फरायसुलिफोरनि मानि हाल सालखौ बुंनो थाङोब्ला गोथौ गोथौ गामिनिफ्राय मानि जौगाखांनि न'खरनिफ्राय फैनाय जाय न'खरनि बिमा बिफाफोरा गथ'आजे सोलोंथाइ लानांगौ बेनि जेबो गियान गैया गथ'खौजे स्कुल आव थिनहरनांगौ बेनि गियान गैया बांसिनआनो जायनि थाखाय गथ'आ न'आव थांनानैबो एसेबो फराया आरो जो जा जाहोनाव स्कुल आव फैनानैबो मानि फोरोंगिरिनि फोरोंनायखौ खोमायावनो हाबा बेफोर बायदि जायो आरो बेखायनो आं सानो सरकारि आसाम सरकारनि बे सोलोंथाइफोराव सोलोंथाइ होनाया जोबोद गाहाइ थाखोनि सोलोंथाइ होनाय जायो बेबायदि आं सानो गोबां सोलायनो सोलायनांगौ दङ फोरोंगिरि बांसिनै फोरोंगिरफोरानो गोसो गुदुं जानो गोनां दङ इक्सफिरियेन्स लानो गोनां दङ अब्लासो मानि आसाम सो सरकारनि बे सोलोंथाइया दावखोलांनो हागोन आं आरो गोलाव बुंनो सानाखै नाथाय गुबुन गुबुन स्कुल दङ खायफा स्कुलफोरा बिसिनि फोरोंगिरिफोरनि मुड आबो आलादा बिसोरनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुडआबो आलादा आरो बे फरायसालिया मानि साकसिस जानो हादों जाफुंसारनो हादों नाथाय माखासे स्कुल स्कुल दङ फो फरायसालिफोर दङ बे बेफोरनि मानि फोरोंगिरिफोरा जोबोद लोरबां गोसोनि गोसो गुदुं नङा आरो जायनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफोराबो मानि लोरबां गोसोनि आरो इयुनाव मानि जि जेबोखौनो जाफुंसारहैनो हायै माबा साख्रि बाख्रिबो मावनो हाया बिजिनेस मावब्लाबो बेवहाय साकसेस जानो हाया मानि जेरावखि जाया खेला दुलायावबाबो बे उननि थाख उनाव थाग्रा लाजिगुसु बेफोरबायदि जायो बेखायनो जोङो बै जाफुंसारनो हानाय फरासालिफोरनि बायदि फोरोंगिरिफोरनि मुड आ एकदम मानि गोसो गुदुं जानांगोन साफ्रोमबो गथ'आनो मानि रोंथारनांगौ रोंथारनांगौ गुबन गुबन टेकनिक बाहायनानै फोरोंथारनांगौ साफा साफायै नायसननानै फोरोंनांगोन गियान होनांगोन आं सानो आरो बेबायदि खालामोब्ला गासैबो सरकारि आसाम सरकारिनि फरायसालिफोरानो मानि गोजौ थाखोनि फरासालि जानो हागोन आं सानो गोजोन्थों